اپنا کام کرتے ہیں اور اپنے کاروبار کو آگے بڑھاتے ہیں کھیتی باڑی کرتے ہیں دھان گیہوں اور مکئی اگاتے ہیں اور اسے باہر لے جا کر بیچتے ہیں اور اس سے اپنا کاروبار آگے بڑھاتے ہیں اور یہاں پھر آم کے سیزنوں میں آم کی آم کی کھیتی بھی ہوتی ہے اور اچھی طریقے سے اس کو دیکھ ریكھ کیا جاتا ہے پھر اس کے بعد اس میں ہر طرح کی دوائی اور ساری چیز ڈال کر جب وہ ٹائم آتا ہے تو اس پھل کو توڑ کر اسے بازار میں بیچتے ہیں اور اس کے بعد اس سے بھی ویاپار کرتے ہیں اور یہاں تک کہ لیچیوں کا پیڑ بھی ہوتا ہے اور لییچیوں کے سمے میں بھی لیچی توڑ کر انہیں بازاروں میں بیچا جاتا ہے اور اس سے بھی ویاپار کیا جاتا ہے اور بہت ساری کھیتی باڑی ہوتی ہے لیکن سب سے زیادہ یہاں دھان گیہوں اور مکئی کا کھیتی کیا جاتا ہے جس میں ہر ہر ورش لوگوں کی اچھی کمائی ہوتی ہے اور ہم لوگ اسے آگے بڑھاتے ہیں اس لیے ہم لوگ کے لیے سب سے قدرتی قدرتی وسائل گیہوں اور چاول اور مکئی ہے اس لیے ہم لوگ اسے اپنا ویاپار مانتے ہیں اور گاؤں کے لوگ اسے اپنا سارا چیز مانتے ہیں اور یہ سب سے اچھا ہے